आगोलनि दिनाव आंहा एख' गैयामोननालाय माइ माइरं मालायनाव बुथुमनो मोजां मोनोमोन आङो न'आव दुब्लियाव एसे एनै मालायनि आदि उदि गायनायखोबो हारसिं हास्लाब्लाबा हुवाया हाजिरा मावनो थांब्ला लोगो लाहै लाहै लोगो नांनानै बुथुमना लाबोयोमोन आरो आं माइरंखौबो हारसिं जावख' हायाब्ला माइबो जावख' हायाब्ला मालायनि लाबोनायखोनो लोगो लिंनानै जावलायोमोन मावलायोमोन इयावनो मोनब्लाथाय साहा पानि लोंबाय जमायै जाबाय रायज्लायबाय लोगोजो इदिमोन आङो दा आं हाला बुथुमनो दा फिसाफोरजोनो ओरैनो मोनसे मोननै हानायखो आं मावनानै जायो आंहा बुरिबायबोनालाय आगोल गथ' उन्दै समावनो मालायनि बेसेबा माइ सौलाय माइरं फुलाय मबावबा माइ हानो लिंब्ला थांफाबाय दसे दांग्रि लायनो लिंब्ला थांफाबाय इफोरावनो थांफा थांफा माइखो लाबोयोमोन आङो होयोमोनबोना आगोलनि मानसिफोरा दानियासो होआ रावबो लेङाबो सब हाजिरासो आगोलनिया सावरि जालायोमोन जों लाखै लाखै लिंथुम लिंथुमयै मावलायोमोन सब खामानिखोनो गायनाय फुनाय संनाय जानाय जमा जमा जायोमोन रानै रानै दानि मानसिफोरा रावबो राननानै जाया गाव गाव जायो गाव गाव लोङो लेखे आगोलफोर जुमाइ सेरेबफोरखौबो जमा जमा लोङोमोन जायोमोन भाजाफोर एवनानै आयगां जायगां बुथुम बुथुम एवला एवलि जारि मैथा बायदिसिना जायोमोन सावरि लिङै लिङै दानिया इदि जाया रावबो मालाय आगोल जों जायोमोन अनलायनानै बुथुमनानै माल बुस्थु जि मोनो इखोनो आरो आं माइरं माइफोरखौबो मालायफोरनिखोनो बिथुम बिथुम लाबोना मोजां मोनोमोन आरो हरोमोनबो खायफाबायदिया खायफाबायदियासो हरामोन गोसो बयाफोरा अनोमोन आरो मानसिफोरा आंखो खामानि मावनोबो लिङोमोन सबबो दा हाला इसर मावनो दांनो दा जि मोनो इखोनो फिसाफोरदो बुथुमनानै जायो आङो